हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ अंजी बोल्लो अच्छा तुस मिगी सनाई ओड़ेओ कुसलै जाना क्योंकि में कुदै होर बी जाना पौंदा सनाई ओड़ो तुस किन्ने बजे जाना फिर में सनाई ओड़गी कोई निं चलो कोई निं